असांखे लॻंदो आहे स्क्रीनटाइम जी वजह सां ॿार खेॾण ते ध्यान न ॾींदा आहिनि ॿारनि जे खेॾण सां उन्हनि जी फ़ुर्ती वधंदी आहे दिमाग़ वधंदो आहे और ॿारनि खे खेॾण सां मन खे शांती ऐं सुकूनु मिलंदो आहे जेतिरी देरि ॿार खेॾंदा कूदंदा आहिनि ओतिरी देरि मनु शांति हूंदो आहे ऐं परेशानियुनि ते ध्यान न वेंदो आहे दिमाग़ी ताक़त वधंदी आहे ऐं वेछ कम में फ़ुर्ती लॻियलु रहंदी आहे